जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो बजाज पार्थ आहे अॼुकल्ह बिजनेस जी लहर पूरे गुजरात में छाई हुई आहे पूरे गुजरात में न पूरे हिंदुस्तान में हर कोई माण्हू जेको बि ॾिसो चए थो मूंखे त बिजनेस ही करिणो आहे बिजनेस में छा हूंदो आहे की सॼो जेको बि असां प्रॉफिट कंदा आहियूं नफ़ो कंदा आहियूं उन उनखे असां पेंजे वठि ई रखंदा आहियूं कंहिंखे ॾियणो न हूंदो आहे असांखे धंधो कीअं वधाइणो कीअं घटि करिणो उनजे मथा हूंदो आहे धंधे में असां नफ़ो नफ़ो वधारे थींदो आहे नौकिरीअ खां नौकिरीअ में हिकु आवक फिक्स हूंदी आहे धंधे में आवक फिक्स न हूंदी आहे असांजे मथा हूंदा आयो असां जेतिरी बि महिनतु कयूं उन हिसाबु सां नफ़ो वधंदो आहे धंधे में अॾु गवरमेंट जाम सपोट कंदी आहे अॼु धंधे में गुजरात जी गवरमेंट हिकु नओ नओ मतिलबु माण्हुनि खे सपोट करण लाइ वाइब्रैंट गुजरात जो प्रोजेक्ट खणी आई आहे उनमें जेका बि नंढा नंढा धंधा कंदा आहिनि उनखे सरकारु लोन ॾींदी आहे बिना व्याज जे धंदे खे सपोट कंदी आहे जीअं जीअं धंधो वधंदो उन खां असांजी देश जी आवक वधंदी देश जी इकोनॉमी में मदद थींदी माण्हू सपोट सपोटिव थींदा हर हिकु माण्हू टैक्स भरींदा टैक्स खां असां पंहिंजे देश खे अॻियां वधाए सघंदासीं देश असांजो अॻियां वधंदो असांजो माल ॿे देश में वेंदो देश खां धंधो कंदा असां ॿिया वीह माण्हुनि खे रोज़गारु ॾेई सघंदा आहियूं धंधे खां असां पंहिंजी ज़रूरतूं पुरो करे सघंदा आहियूं धंधे खां असां पंहिंजो माल ॿाहिरि मोकिले करे मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट वधाए सघंदा आहियूं ॿियनि जे मथां डिपैंडेंसी घटि करे सघंदा आहियूं